से अक्टबर नैरोजा बा थाम डिसिम्बर नैरोजा स्नि नैजिसे अक्टबर नैरोजा डाइन नैजि जानुवारि नैरोजा जि जिनै फेब्रुवारि नैरोजा जिनै